ई अहाँके दोकान छै ब्यूटी पार्लरके हमरा मेकअप करबाना छै बियाह शादीमे जाना छै पाइ की आइब्रो बनाना छै मेकअप करना छै बाल डिजाइन करना छै कते पैसा लागतय की रिटेलो करय छियै एस्केप करना छै चेहराके सबके अलग अलग रेट बताउ कते लगय छै आओर जगह ओते नहि लै छै ढेरी टाका लै छथि तेना आओर कते लागतय सही सही बतेतय तब ने ढेरी मँहगा दाम अइसे फेशियलके केत्ते लेबय पन्द्रह सओ रुपैआ देबय एक आदमी थोड़े छियै पाँच छऽ आदमी छियै सब करेतय सब आइब्रो बनेतय मेकअप करेतय इहाँ तऽ फायदे नहि हेतय घाटा थोड़े लागतय इहाँके सामान बर्बाद थोड़ी भए जेतय साफ करेतय तऽ चच्चाके छै पन्द्रह सओ कए देबय एक आदमीके उ हिसाबसँ कते लागतय चारि पाँच आदमी छियै समय कते लागतय ठीक छै आबय छियै काल्हि भोरमे ही